खुब सोहागवती रहू कहियौ कनियाँ की कहलियै हॅं मिथिलामे चौड़चन पाबनि होइ छै अहाँके पहिने चौड़चन पाबनि होइ छै अहाँके खजुर सभ पाकै छै हॅं नहि नहि हॅं चौड़चन पाबनि होइ छै पहिने अहाँके घरके पहिने खाना पीना बना लेबाक चाही तकर बाद अहाँके खाना बना लेत तकर बाद नहाकऽ फेर अहाँ चौड़चन पाबनिमे अहाँके उथी बनायब की कहै छै पुरी बनाएब दही पौरब दही पउरकऽ दू दिन पहिने चौड़चन पाबनिमे दू दिन पहिनहिये तीन दिन पहिनहिये दही पउरकऽ लोक राखै छी अमावस्या दिना आ तकर बाद अहाँके अथी बनबैके खजुर सभ बनाबै छै तहन साँझमे अहाँके हाथ उठै छै

नवरात्रीके नवरात्रीके अहाँके की कहै छै नओ दिन हुनके नवरात्री होइ छै अहाँके दस दिन अहाँके नओ दिन अहाँके पाठ करै छै पुजा पाठ सभ किछु करैत रहै छै तऽ माँ ताराके मन्दिर जाइ छै सभ जाइ छै आओर सभ घरेमे पूजा पाठ करै छै उपास करै छै फेर अहाँके रोट बनै छै फेर मन्दिरमे अहाँके माँ तारा लगमे तहन फेर दुर्गा महारानी लगमे छागर कटै छै की कहलियै हाँ पूजा पाठ करै छै नवका नया कपड़ा पहिरै छै नीक मिठाई सभ खाइ छै एहि खुशहालीसँ अहाँके दुर्गा पूजा मनायल जाइछै एहि खुशहालीसँ दुर्गा पूजा दीवालीमे अहाँके फटाका सभ फोड़ल जाइ छै दीवालीमे ओहियो दिन अहाँके घर ओसारा निपै छै पोतै छै पटाखा सभ आनै छै ई सभ फोड़ै छै लक्ष्मी पुजा होइ छै साँझमे साँझमे लक्ष्मी पुजा होइ चाही बुनिया बनै छै प्रसाद बनै छै सर समाज आबै छै सभके देल जाइ छै हॅं हॅं हॅं दिप अगरबत्ती जरायल जाइ छै पूजा पाठ करैत रहै छै नया कपड़ा पहिरै छै हॅं सामो चकेवा होइ छै हॅ खरनासँ एक दिन पहिने अहाँके माटिके सामा बनेबै सामा बनेबै चकेवा बनेबै सतभइया बनेबै पेटार बनेबै तहन सामा चकेवा बच्चा सभ जाइ छै खेलऽ जाइ छै हॅं भाय बहिनकेँ पर्व होइ छै खेलाबै छै फेर पुर्णिमा दिना सामा भसै छै फेर अहाँ चुड़ा कुटेबै नवका धान अनेबै चुड़ा कुटेबै दही पउरेबै दोकानसँ शक्क्ड़ अनेबै तहन सामा महारानीके तहन विदा कयल जायत भाय बहिनके पर्व छियै मिथिलाके छियै ई सभ पर्व ठीक छै आब अहाँ बादमे गप करब कनियाँ ठीक छै